जय झूलेलाल दादा तव्हांखे असां ऑडर कयो आहे राइस चारि बटर पनीर अठ नान उन मां सभु ॿ ॿ डिशूं मोकिलिजो छो की कहिड़े बि कारण सर असांजे घर महिमान घटि था अचनि हिनजे करे ऑडर थोरो घटि करे छॾियो हुनमें हिकु हिकु डि ॿ ॿ डिशूं मोकिलिजो असांजे घर हले वेस्ट न वञे इनजे करे असां तव्हांखे ऑडर कैंसिल करायो आहे थोरो